میں كھانا پكانے سے پہلے كھانے كی تیاری كرتی ہوں اور اس تیاری میں میں پہلے اپنے كھانے كو دیكھتی ہوں كہ كھانا كیا بننا ہے اس حساب سے میں اس كے برتن دیكھتی ہوں كہ كس برتن میں بنے گا یہ اور پھر مسالے وغیرہ تیار كر كے ركھتی ہوں كہ كون سی سبزی میں كون سا مسالہ ڈلنا ہے اس كی تیاری كر كے ركھ لیتی ہوں پہلے ہی تاكہ مجھے بعد میں پكاتے ہوئے ڈھونڈنا نہ پڑے اور آسانی سے مل جائے اور جو نہیں ہوتا ہے وہ منگا لیتے ہیں یہ ہمارا اس كا فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں پھر سبزیـوں كو كاٹنا ہوتا ہے كاٹ كر اس كو فریش كرنی ہوتی ہے دھونا وغیرہ ہوتا ہے اس پہلے ہی ہمیں یہ سب كام كر كے ركھتے ہیں تاكہ ہمیں بعد میں ہم كھانا پكاتے وقت یہ سارا كام كرتے ہیں تو بڑا دقت سی ہو جاتی ہے اور ہم پہلے ہی سارا كر كے ركھ لیتے ہیں تو اس میں ہمارا ٹائم كی بچت ہوتی ہے اور آسانی سے ہماری سبزی بھی بچ جاتی سبزی بھی آسانی سے بن جاتی ہے